میں ایک بار دلّی گیا تھا اور وہاں کا ایک یادگار واقعہ میرے دل میں ابھی تک زندہ ہے وہ تھا جب میں چاندنی چوک گیا تھا جو دلّی کے پرانی دنیا اور اس کی شان و شوکت کا ایک زندہ مثال ہے چاندنی چوک کا بازار میں گھومتے ہوئے مجھے وہ پرانی حویلیوں کی مہک اور ان کی شان و شوکت نے بےحد متاثر کیا بازار کے شور نے بھی مجھے بےحد متاثر کیا اس میں شور کی بھی ایک الگ ہی بات تھی جیسے کہ پرانے زمانے کا تہذیب اور آج کی زندگی کا آپ بیتی کی ایک ساتھ دکھ رہا ہو ایک چھوٹے سے دکان پر کھڑے ہو کر میں نے اس دکاندار سے کچھ سموسے اور جلیبی خریدنے کا سوچا دکاندار کے میٹھاس سے بھرپور باتیں اور اس کی مسکراہٹ نے مجھے کھوش کر دیا سموسے اور جلیبی کو کھانے کے بعد میں نے اپنے کدم جامع مسجد کی طرف بڑھائے جامع مسجد کا نظارہ دیکھ کر میرے دل میں شانت اور سکون بھرا اس کی شان اور اس کی آب و ہوا نے مجھے ایک الگ دنیا میں لے گیا مسجد کے بڑے چوک میں بیٹھ کر میں نے لوگوں کو نماز پڑھتے دیکھا پھرر میں میٹرو سے چاندنی کرناٹ پلیس جانا چاہا میٹرو کی فیسلٹیز اور تیز رفتار نے مجھے حیران کر دیا کناٹ پلیس کے ودیشی بازار میں گھومتے ہوئے مجھے وہاں کے کیفے اور ریسٹورنٹ کا سواد یادگار ہے دلّی کا یہ سفر میرے لیے ایک انوبھو سے کم نہیں تھا ہر کونا ہر گلی ہر محلہ نے مجھے اپنی کہانی سنائی دلّی کی جنتا کی دوستی اور ان کی تیز رفتار زندگی نے مجھے ایک الگ نظریہ دیکھنے کو ملا یہ واقعہ میرے دلّی کی یاترا کا ایک چھوٹا سی جھلک ہے جو میرے دل میں ہمیشہ زندہ رہے گی